मां जूनागढ़ में रहंदी आहियां इहो गुजरात जो हिकु वॾो ज़िलो आहे हिते इलाही वॾा दवाखाना आयल आहिनि सभिनी दवाखाननि में बेड ऑक्सीजन बाटला ऐं ॿियां साधन आयल आहिनि इलाही दफ़ा नंढनि दवाखाननि में अमुक साधन कान हूंदा आहिनि तंहिं करे माण्हूअ खे थोरी तकलीफ़ु थींदी आहे अहिड़े टाइम में इलाही दफ़ा माण्हूअ जी हालत ख़राबु थी वेंदी आहे हिक दफ़ा कोरोना जे टाइम में मां बीमार थी वियसि हुन टाइम में दवाखाननि में रवण लाइ पलंग कान पियो मिले हिन करे इलाही दवाखाननि में धिका खाधा हुआ इलाही महिनत खां पोइ हिकिड़ो पलंग मिलियो त हुनमें बि डाक्टर बराबरि जवाबु कान पिया ॾियनि बराबरि सुविधा कोन पेई मिले वॾनि ॾाक्टरनि खां इलाजु इलाही मग़ज़मारी करण खां पोइ उन्हनि मुंहिंजे मथां ध्यानु चालू कयो ऐं थोरे ई टाइम में मां चाकु थी वियसि अहिड़े टाइम में पाणि सभ गॾिजी करे कमु कयूं त सभ तकलीफ़ूं ऐं बीमारियूं आसान थी वेंदियूं आहिनि